हँ डॉक्टर साहब हमारा गैय्याके हमर गैय्याके तबियत खराब भए गेलै बुझलियै आ ओ गाय जे छै नहि घास पात खाए नहि रहलै हेँ पात खाए नहि रहलै हेँ आ पेशाब जे करैत छै ओहिमे जे छै छै लाल लाल किछु खसि रहल छै खून तून आ ओ गाय जे छै कनि देखतियै जे बोखार छै की कोन बीमारी छै अरे खायके तऽ उएह ओकरा भुस्सी खेलकै हेँ आओर उएह जे छै से पशु आहार दैत छियै आओर तऽ कोनो एहन चीज नहि देलियै खाय लेल लेकिन एकाएक गाय काल्हिसँ जे छै गाय जे छै तबियत बीमार छै आ खाए नहि रहलै हेँ भोरसँ आ पाच उठियो बैसि नहि पाच करितै तखन तऽ ठीके रहितै पाचो नहि करैत छै ने आ पानि देलियै रहए लेकिन पानियो एक बेर सूँघि कऽ छोड़ि देलकै हँ तऽ ओकरा आ लेकिन गाय ओतय जाय लायक तऽ छै नहि हँ हँ हँ ओकरा हँ हँ लेकिन लेकिन एना भेलै किया से कहू ने हँ भुस्सीयेसभ तऽ खाय ले देलियै रहए आओर तऽ कोनो एहन चीज नहि देलियै हेँ की कियो नजर पानी कऽ देलकै हँ भए तऽ रहल छै लेकिन एकाएक गउ माता तीन सेर चारि सेर दूध करय तऽ ओहो एखन बिसुखिये नहि जाय हँ तऽ आइ जे छै से आइ ओकरा देखतियै कतेक कलामे एबै अपने अखन छियै कतय अच्छा कतेक दिन एबै कतेक कलामे एबै अच्छा तऽ ठीक आओर ताबे गउ माताकेँ कीसभ दियनि पाचमे अच्छा तऽ एखन पाच ताच तऽ दैत छियै लेकिन ओ पाचसभके सूँघैत ने छै आ खाइतो नहि छै तऽ आब एखन अच्छा अच्छा जमाइन तहन तऽ दोकान जाय पड़त तहन अनयले अच्छा आ जमाइनके साथ साथ आओर की देबै हँ हँ ठीक जँका अहाँ अबियौ हम प्रतीक्षामे छी अहाँके ठीक छै चलू